नमस्कार हाँ जी सारी मिठाइयाँ है राजभाेग है मिल्क केक है काजू कतली है सारी हाँ जी बैलून भी मिल जाएगा केक भी मिल जाएगा हाँ हाँ

हाँ सब मिल जाएगा आप आडर कीजिए कितना कितना चाहिए आपको हाँ बिल्कुल बताएंगे आपको मोतीचूर का लड्डू मिल जाएगा हमारे यहाँ ढाई सौ रुपये के जी का और और गुलाब जामुन आपको पच्चीस रुपये पीस के हिसाब से लगा कर बढ़िया गुलाब जामुन दे देंगे एक गुलाब जामुन खिलाइए सब मस्त हो जाएंगे तो भैया उसमें क्या क्वालिटी है न गुलाब जामुन का आप साइज देखिये अरे वो अमृत ही लगेगा भैया आपको आप एक बार उसको खाएंगे और ऐसा लगेगा कि आप अमृत ही खा रहे हैं एक बार गुलाब जामुन हमारा टेस्ट करिए पहले टेस्ट करिए उसके बाद ले जाइए भैया हमारा आप पहले टेस्ट करिए पैसा मत दीजिए उसकाे पहले एक बार टेस्ट करिए सारे बड़े छोटे सारे बैलून रखे हुए हैं आपको जौन साइज चाहिए हम आपको दिखा देंगे सारे सेंपल हैं हाँ ये जी आपको लग जाएगा साढ़े चार सौ रुपये के जी के हिसाब से

ये ढाई सौ रुपये किलो का लगेगा नहीं ये पीस के हिसाब से नहीं बैलून का ढाई साै का पैकिट है सौ रुपये का भी पैकिट है पचास का भी है जैसा आपको चहिए वैसा मिल जाएगा बड़ा छोटा हर ढंग का बैलून हाँ जी हाँ जी हाँ जी हमारा ये अब आपको हम रास्ता आप किधर से आ रहे हैं बताइए पहले तो बनारस से आइए तो महाराजगंज ओवरब्रिज से पहले ही कट है आप सर्विस रोड पकड़िए उसके बाद ओवरब्रिज से यू टर्न ले लीजिए और एक मगन मिष्ठान भंडार के नाम से हमारी दुकान है उसमें आप आके अपनी तरह मगन मिष्ठान भंडार के नाम से हमारी दुकान है उसमें आप तमाम हाँ जी मगन मिष्ठान भंडार उसमें आप आ कर जो मन चाही मिठाइयाँ ले सकते हैं बैलून ले सकते हैं केक ले सकते हैं समोसे हर चीज़ की व्यवस्था है तो कितना तैयार करवाएँ आपके लिए बताइए

ठीक है ऐसा है सर कुछ गूगल से पचास कुछ पेमेंट कर देंगे तो हमको सुविधा रहेगी ठीक है ठीक है नमस्कार